थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद ड्राईवर भईया थुआढ़ा मिक्की नेचर बी बड़ा अच्छा लग्गेआ ते कन्नै तुसें बड़ी जल्दी गै मिक्की इस जगह् पर पुजाया क्योंकि एह जगह् च मिक्की बड़ा जरूरी कम्म हा ते अगर तुस मिक्की टैमे पर इत्थै नेईं पजांदे ते केह् पता मेरा अज्ज ओह् कम्म नेईं होना हा तुसें गड्डी बी बड़ी शैल चलाई जादा जल्दी बी निं चलाई ऐ जादा तेज बी निं कीती ते जादा ना गै बल्लें चलाई बड़ा अच्छे तरीके कन्नै तुसें गड्डी चलाई ते अज्ज अ'ऊं बड़ी जल्दी ते बड़ा आराम कन्नै अपनी इस जगह् पर पुज्जी ऐं में थोआढ़ा बड़ा बड़ा दिलै कन्नै धन्यावाद करनी आं